हैलो हां जी नमस्ते केह् हाल चाल ऐ ठीक ठाक यरो इक पार्टी ही रक्खी दी घर गै न ओह् यरो जाकते दी बर्डे पार्टी रक्खी दी कल चक्कर लायो सारे जनें हां हां घर गै रक्खी दी अगर कुतै बाह्र जाना हो ते बाह्र चली पौगे फ्ही दिक्खी लैगे लोक होई जाने कोई त्रीह् चाली हारे आक्खा दे थोह्ड़ी गै यरो एह् त्रीह् चाली घट्ट ही होंदे

हां फ्ही जेह्का जेह्का औंदे जाग उस्सी थोह्ड़ी रोकी सकने जेह्का औग औंदे रोह्नदा खंदा ओह् बी इ'य्यां हैं शाम्मी लै कोई छे सत्त बजे इ'य्यां जाकत जिद्द करा दे हे ते महां करी गै छोड़ने आं इं'दा बर्डे हां करूनेआं महा कट्टूनेआं केक इ'य्यां बाद आक्खे फिर साढ़ा बर्डे बुर्डे वी नी मनाया आहो खरी फ्ही तां हां सारे जनें बस होने आह्ले ठीक ऐ फ्ही